नाचा नाचांतल्यान एक पात्र घेवन तातूंत कलात्मक रितीन मनोरंजन करीत एक काणी सादर करपाक शकता नाच ही कला खूब पयलींनची खू खूब काळा पासून ही चलत आयला नाचान जाय तितले लोक घेवन तो तयार करपाक शकता नाच खूब तरेचे आसता जशे लोकनाच कथक भरतनाट्यम् कुच्ची पुडी कंटँप्ररी दिवली नाच आदी